اب کتابوں کو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ اسکول والے ہی اسکول میں جو ہوتے ہیں جس کلاس میں وہی کتابیں بھی دیتے ہیں اور وہی بیاضیں بھی دیتے ہیں اور سالانہ فیس کے ساتھ وہ جو ہیں تو اس کے بھی ایکسٹرا پیسے دیتے ہیں لے لیتے ہیں اور یونیفام بھی وہی لوگ دیتے ہیں کچھ سیکنڈ ہینڈ بکس کی اسٹورز تو ہیں جہاں سے میں اکثر اپنی بہن کی بچی جو ہے وہ دسویں میں ہے تو اس کے لیے جو رہبر لگتے ہیں یا دوسری اور کچھ ان کی کلاسز کے واسطے جو گائڈز لگتے ہیں تو وہ خریدتے ہیں یا پھر کوئی ایسی بکس جو اسکول میں لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ نہیں مل رہی ہوتی ہیں جیسے اس نے سنسکرت سبجیکٹ ابھی لیا تھا اسکول میں تو اس کے لیے اس نے اس کو کچھ کتابوں کی ضرورت تھی سنسکرت سبجیکٹ کی تو وہ ہمیں بہت سستے داموں پہ سیکنڈ ہینڈ بکس بک شاپ پہ مل گئی تھی اس کے علاوہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے اس کو ڈرائینگ کا بہت شوق ہے تو وہ بھی اکثر جو ہے تو آرٹس کی کچھ جو پرانی جو تھوڑے سے کچھ کچھ پیپر استعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر ایک دم نئی بکس ہی ہوتی ہیں صرف وہ پرانی ہوتی ہیں تو ویسی ورک بک مل جاتی ہے ڈرائینگ کی جو میں اکثر لے کے آتی ہوں اپنے بچے کے لیے